हलो क्या आप उबर कैब से बात कर रहे हैं भैया मेरे घर में कुल छः सदस्य हैं एवं हमारे सभी जलमहल घूमने का विचार है तो क्या आप मुझे आपकी कैब की कीमत बता सकते हैं अच्छा अच्छा तो आपके इधर छोटी एवं मध्यम आकार की कैब है तो भैया इन दोनों में क्या अंतर है क्या आप मुझे बता सकते हैं अच्छा अच्छा अच्छा तो छोटी आकर की जो कैब है उसमें सिर्फ चार जने बैठ सकते हैं एवं मध्यम आकार की जो कैब है उसमें छः जने बैठ सकते हैं और इनकी कीमत में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है तो भैया क्या आप मेरे घर पे चालीस बी सुंदर नगर खातीपूरा जयपुर में मध्यम आकार की कैब भेज सकते हैं ताकी मैं वहाँ पे जो हमारे स्थल हैं ये जलमहल वहाँ पे हम घूम के आ सकें ठीक है भैया धन्यवाद धन्यवाद